मेम नमस्ते हूं हूं

आपके घर में कितने रूम हैं अच्छा घर कितने बाई कितने का है अच्छा अच्छा तो तीन मंजिला घर हैं और प्रत्येक मंज़िल पर पाँच रूम हैं में मतलब आपके प्रत्येक रूम में एक तो एक फैन होगा तो भी आप को पन्द्रह फैन चाहिए तो आप ऐसे करो प्रत्येक मंजिल के लिए डेढ़ सौ फिट तार ले आओ एट पॉइंट फाइव एम एम का और प्रत्येक रूम में दो ट्यूबलाइट ले आओ एक जो आती है आपकी बजाज कंपनी की वो लेके आओ अच्छा हाँ हाँ हाँ तो वो प्रत्येक रूम में एक लगवाने एक लगाएंगे तो आपके पन्द्रह लाइटिंग ले आओ अच्छा अच्छा तो आप चार लाइट ले आओ पंद्रह जो पंद्रह जो छोटी छोटी ट्यूबलाइट आती है वो पन्द्रह लेके आ जाना हाँ हाँ अच्छा तो हम आपके पास हम आपको वहाँ आएंगे आके देख के आपको बता देंगे पूरा आपको या आपकेकहाँ कहाँ कितनी लाइट लगेंगी कहाँ कितना सोकिट लगेगी आप से पहले ही कम से कम पन्द्रह लाइट ले आओ हाँ हाँ हाँ हम आपको बता देंगे आप हमारे दुकान पे आ जाइए हम आपको अलग अलग टाइप की लाइट बता देंगे लाइट हमारे यहाँ से आप खरीद लेना आपको अलग से डिस्काउंट दे देंगे हाँ हाँ हमारे दुकान पे आ जाना ध्यान करके आप हमें आप ऐसा करना आप कितने रूम हैं घर कितने बाई कितने का है ये सब आप लिख के ले आना ठीक से